आं जी मेरे ऑटो च एह् कदूं दी गल्ल ऐ भला नेईं नेईं मेरे ऑटो च पर्स रेहा दा निं ऐ कुसै दा में सारे दिक्खी में आया ते में ऑटो धोआया ते जिसलै तुस आये ते ओह्दे कोई अद्धे घैंटे दे बाद में ऑटो गी धोआया ते ऐ कुद्धर दे रौह्ने आह्ले तुस परमंडल दे रौह्ने आह्ले ओह् ते तुस भी इंया तुस अपना अड्रेस देई ओड़ो नी ते थोह्ड़ा पर्स लब्भी जाह्ग ते भी में तुसेंगी फोन करगा ते जां फिर बाय पोस्ट ऑफिस भेजगा लब्भी जाह्ग अच्छा अच्छा ठीक ऐ जेकर लभदा ठीक ऐ अगर लब्भी जंदा ते में तुसेंगी फोन करगा ठीक ऐ जी जै माता दी